सिनिमाखौ आं टिभिआव नायनो मोजां मोनो परदेसि आमफ्राय परदेसिआव आमिर खान आरो करिश्मा बिनि सिनमाखौ नायनो मोजां मोनो आं आरो सलजारआव बबि देउल आरो मधु बेखौबो नायनो मोजां मोनो गुलाम सिनिमा बेखौबो नायनो मोजां मोनो परदेसिखौबो नायनो मोजां मोनो ओमफ्राय साउथ इन्दियाखौबो नायनो मोजां मोनो ओमफ्राय ना ना खत्ते है सिनिमा बेखौबो मोजां मोनो आमफ्राय

मा मोनलाय मोनसेआ आं बेफोरखौ मा मोनलाय बावनो फोजोबबाय